हँ हेलो हँ सर जी बोलिए जी हँ तऽ अहाँकेँ घुमए कऽ ढेरी जगह छै आबु हम देखिऔ हम इएह टूरिस्ट वला हम काम करए छी एकरेमे मतलब जेकि जहाँ बाहर से जेभी आबैत छै ओकरा सबकऽ घुमाबएके जे छै से हमसभ जिम्मेदारी लए छिऐ अहाँकेँ देखिऔ पूर्ण बिहारमे अहाँकेँ अच्छा अच्छा जगह यऽ राजगीर भए गेल अहाँकेँ पूर्णिया जिला सभ भए गेल कटिहार भए गेल भागलपुरकेँ विक्रमशिला सभ भए गेल ई सब अहाँ अच्छा अच्छा प्लेस यऽ घुमएकें लिए जे छै एकरामे कोन अहाँकऽ दिक्कत नहि छै ठीक यऽ हँ नहि नहि अछ अरे अच्छा अच्छा देखिऔ पटना विश्विद्यालय भए गेल ई सभ अहाँकऽ पुराना जमानाके हमर जे छै शास्त्र सबकेँ जे रहए एकर सभहक बारेमे अहाँ सबकेँ बताएब अहाँ आउ पूर्णियामे देखिऔ अहाँकेँ बिहारमे एक से एक जगह छै घुमए कऽ लिअऽ मन्दिर सब छै एक से एक अहाँकेँ आबए कऽ खाली जरूरी छै अहाँ आबु अहाँ कहिआ तक एबै कितना कऽ अच्छा एक तारिखके ओऽ हँ तऽ आबु ठीक छै हम अहाँकऽ बुक कए कऽ रखबै हम रूम बुझलिऐ कोनो दिक कोनो कोनो कोनो दिक्कत नहि अहाँ आओर पूछु आओर की की सभ अऽ कितने आदमीके साथ अहाँ एबै अच्छा छओ सात आदमी छओ सात आदमीके साथ एबै अहाँ अच्छा ओहि लए देखिऔ ओहि लए ओहि लए कोनो दिक्कत नहि छै अहाँकेँ जे छै घुमएके लिअऽ ढेरी जगह छै बुझलिऐ अहाँ सात आदमीकेँ साथ आबु हमरसभकेँ देखिऔ हमरसभकेँ एगो अथि बनाएल छै घुमए फिरएके लिअऽ यऽ मतलब सब संस्था बनाएल छै कि अहाँकेँ कभी भी दिक्कत नहि हेतै अऽ हमरासभकेँ तरफसँ गाड़ी ताड़ी जे होइए सब बात व्यवस्था अहाँकेँ रहतै अहाँकेँ खाना पीना भोजनके कोनो भी चीजमे दिक्कत नहि हाएत घुमए फिरएके लिए अहाँकऽ अच्छासँ अच्छा जगह यऽ मन्दिर विक्रमशिला भए गेल भागलपुरमे अहाँकेँ तकरबाद पूर्णिया सभमे भी भए गेल अच्छा बिहार सबमे बिहारमे अहाँकेँ राजगिर भए गेल देखऽ लिअऽ टूरिस्ट प्लेस छै यऽ तऽ ई सब सबसँ अच्छा अच्छा प्लेस यऽ अहाँकेँ घुमएकेँ लिए अहाँ आ आबथुन हम अहाँकेँ इंतजार करबए ठीक छै हँ इतना आदमीके साथ एबे अहाँ हमरा एकदिन पहिले अहाँ हमरा बता देबए ठीक छै अहाँ अहाँकेँ रिसीव करए कऽ लिए हमर गाड़ी अहाँकऽ चलि जाएत जी हँ राज राज राजगिर आइए राजगिर अहाँकेँ अहाँकेँ आबएके बाद जे यऽ ढेरी अच्छा अच्छा ग्लास ब्रिज यऽ ई सब घुमए बला तकरबाद मन्दिर सब यऽ ऐघट जे यऽ अभी यहाँ ई बीचमे एकगो अहाँकेँ मेला भी लागलै हँ उधर ठीक छै अभी केमे अच्छा मेला लागलै हँ अहाँ आबु घुमू फिरु कोई भी दिक्कत नहि छै अहाँकऽ अहाँकऽ किछु नहि लागतै अहाँ अरे अहाँ एबे कि अहाँकेँ डॉक्युमेन्ट अपना साथमे लाना छै अपना जे ओकर अलावा अहाँकऽ किछु नहि लागतै देखिए अहाँकऽ अहाँकऽ अहाँकऽ रुपिआ जे यऽ ओहिमे दश सँ एगारह हजार खर्चा भए जाएत अहाँकऽ आबएके बाद बावजूद ओकरबाद अहाँकऽ अहाँ तय करबए अहाँकेँ कहाँ आओर सब घूमना यऽ तकरबाद ने अहाँकेँ पैसाके डिसाइड करल जाइत कि करथिन जब अपन लागत हँ अहाँकऽ कोनो दिक्कत नहि छै ठीक यऽ